हँ हलो हँ आरो कहलहुॅं जे हँ गाड़ी के रस्ता बढ़िआँ छै हँ हम्मे दरभङ्गा से जेबै समस्तीपुर खुब बढ़िआँ रस्ता छै ने आ आबि रहलियै हन अब देखिऔ रस्ता पएरा मे केना की होतै नहि होतै तनिएँ आहाँ ओत्तऽ रहबै हँ नहि ने किछो होतै छियै चारि पाँच गोटा सऽ अकेला नहि छियै हँ आ तनिएँ ओत्तौ सऽ हमरा दोसरो जगह जाइके छै हँ दरभङ्गा से आगुओ होतै तऽ निकलि सकै छियै तैं समस्तीओपुर सए बरौनिओ जा सकै छियै ओत्तऽ सए आगु लक्खिओसराय जा सकै छियै हूँ हँ इएह सब जगह हमरा छै निकलैके बुझलियै कत्ते देर लागतै कत्ते देर कत्ते समस्तीपुर से जे निकलबै एँ करौली कत्ते देर लागतै

तिन चारि घण्टा लागि जेतै देखबै अपना भरि तऽ हम आबै छी लेकिन आहाँ ओएह ओहिठुन रहबै आ इन्तजार करैत रहब जे हम्मे बौखियै नहि तह हूँ तहन दोसरो जगह नहि चलि जैयै हँ ओत्तऽ सऽ जेबै फेरो होतै तऽ आगुओ चलि जेबै जहाँ तक होतै तहाँ तक जेबै जाइए पर छियै तऽ जत्तऽ होतै तत्तऽ जेबै हँ हँ तऽ ठीक छै राक्खु आएँ ठीक ठीक छै राखौं

अच्छे बेटा दस पाँच मिनट रुकिए ठीक छै रुकै छी आएँ ठीक ठीक